साइकेल औ साइकेल दं माबायदि साइकेल नांगौमोनबा लेडिस दं हिर' दं नोंनोबा माखौ नांगौमोन

ब्लेक दं रेड दं ब्लेक दं ब्लु दं मा मा कालारखौ नांगौमोनबा नोंनो माब्ला लांफैगोन ओमफ्राय बेसेबां दामनिखौ नांगौमोन बेसेबां दामनिखौ सारि हाजारनि दं पास हाजार सय हाजार बिदिनो लांफैनायखौ मिथिथ'वाना होनबा नों नोंनो नांगौना सोरनोबा नांगोन

मालआबो बांद्राय दा बांद्राय मालआबो सफैथ'वाखै उनाव माब्लाबा खिन्थाहरफिनगोन दे गोदान गोदान सफैनो नागिरदों ना बुस्तुफोर औ जेनेबा बेसेबां माबायदि टाइमआव नांगोन लांफैनाया

बाखिबा जानाय नङा दे बाखिबा जानाय नङा

फैसाखौ नगद लाबोखानांगोन

दे दे